आमी घरांत चडशीं घरगुती पेयां तयार करतात तातूंतलें सगळ्यात सोपें म्हणल्यार लिंबाचें सरबत लिंबू उदकांत पिळून घेवन तातूंत चवी पुरतें मीठ आनी साखर घालतात आनी हें पेय सामकें सहजपणान तयार जाता गरज पडलीच जाल्यार तातूंत सोडा घालून लिंबू सोडा बी तयार करपाक येता तशेंच आमी भिरंड म्हळ्यार कोकमा पासून कोकम सरबत तयार करतात त्याच कोकमा पासून आमी भीण्ण जाका आमी भिंडाचें सोलां म्हणटात ताचें पासून भिंडाची कडी करतात तातून आमी कोथमेरेचो पालो घालतात ताका एक वोगळोच टेस्ट येता हें कोकम कडी जिरवणेक बरी म्हणटात डायजॅशना खातीर ते बरें ते भायर आमी नाचणीं किंवां ज्याका आमी गोंडे म्हणटात आमचे भाशेन तें गोंडे आमी वाट्ट वाटून घेतात आनी त्या गोंड्याचो रोस काडटात आनी त्या रोसान गोड घालून ते एक पेय तयार करतात तशेंच मूग जिती मूग मिक्सरांत घालून तें वाटून तेजो रस काडटात किंवां मूग भाजून घेवन तांचो रस काडटात आनी तातूंत गोड किंवां साखर घालतात आनी तेचें पासून जें पेय तयार जाता तेका आमी मुगाचें कण्ण म्हणटात